हां आ दी ऐ मै ठीक म्हल्ले आह्ले बी ठीक न ऐं हां शड़कां शुड़कां ते ठीक न बिजली बुजली होंदी बंद ते लाइट जुल्लै बरखा बरदी ऐ ते बिजली पैह्ले बंद करी ओड़दे पानी हां नलके बगैरा लग्गे दे न लाइट बगैरा बंद होवै ते फिर होंदा मुश्कल हां बिजली हां जेल्लै बरखा बगैरा बरदी ऐ ते औल्लै बंद होई जंदी ऐ हां तूफ़ान बी आवै ते फिर बंद होई जंदी

हां उ'यै इक मैंट्ट नी रौह्न होंदा बिजली दे बगैर हां गंद ते पेदा होंदा ऐ ना पैंच सरपैंच करांदे न कदें कदालें जिस बेल्लै बोट लैने होन तां ओल्लै ना साढ़े जेह्ड़ा ग्रांऽ गै ना इद्धर इद्धर घट्ट बद्ध गै आंदियां न हां होर ठीक हां स्कूल ऐ टेंथ तक हां आंदे न हां पढ़ाई ते शैल होंदी ऐ टेंथ तक ऐ फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ च जाना पौंदा उद्धर दूर थोह्ड़ी